आंनि आंगो धोरोमा जाबाय बाथौ बर'फोरा बाथौ खौनो बांसिनै फालियो खायसे ब्रह्म दोरोम फालियो आरो गुबुना गुबुन माखासे दोरोमफोरखौ फालियो फरायसालियाव धोरोम नि बागै एबा धोरोमनि माबा थाया दा फरायसालियाव फरायनांगौ मामा फरायनांगौ बिजाबफोर दं बिखौ ल' फरायनाय फोरोंनाय जायो बेवहाय धोरोमनि सोमोन्दै थाया दा बर' फोरा बांसिनै जोंङो बाथौखौनो बर'नि आंगो दोरोम होननानै साननानै लानाय जायो